جی ہاں میرے علاقے میں ایک برا میدان موجود ہے جو اسٹیڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہاں عام طور سے مقامی کھیل سب ہوتا ہے جیسے کہ فٹ بال کرکٹ کبڈی وغیرہ وغیرہ یہ سب کھیل یہاں اسٹیڈیم میں ہوتا ہے اور اس اسٹیڈیم میں ایک چھوٹا سا اسٹیج بھی بنا ہوا ہے اور یہاں اکثر مقامی ٹیموں کے درمیان دوستانہ میچ وغیرہ ہوتا رہتا ہے اور اس میدان کے پاس ایک روشنی کے انتجامات بھی کیا گیا ہے تاکہ شام میں کوئی اوڈوینس منعقد ہو سکے یہ جگہ جو ہے نا بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹین سے کافی قریب ہے اس لیے وہاں پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے اور اور تو اور مقامی لوگ تو پیدل سائیکل موٹر سائیکل وغیرہ سے بھی وہاں چلے جاتے ہیں اور بآسانی سے پہنچ سکتے ہیں بجرگوں اور معذور افراد کے لیے بھی داخلے کی راہ ہموار ہے وہاں اور میرے علاقے میں برا اسٹیڈیم جو ہے اس میں لوگ اکثر فٹ بال وغیرہ کیا کہتے ہیں کبڈی وغیرہ یہ سب ایکسرسائج کے لیے بھی لوگ اس اسٹیڈیم میں کھیلتا ہے اور وہاں ہر چیج کی سویدھا اپلبدھ کرائی گئی ہے اور وہ جگہ بہت اچھی جگہ مانا جاتا ہے